جیسا کہ آپ نے سوال کیا ہے کہ گمشدہ بیگ کو تلا تلاش کرنے کے لیے حال ہی میں لی گئی ٹیکسی کو مطلب کیسے تلاش کریں کہ جیسے میں نے اولا ٹیکسی بک کیا اور مجھے علی گڑھ جانا تھا اور میں نے وہ ان کو بتایا کہ مجھے علی گڑھ جانا ہے اور پھر انہوں نے مجھے علی گڑھ چھوڑ دیا اور پھر جب میں اپنی گھر آئی تو مجھے یاد آیا کہ میں اپنا پرس اور موبائل وہ ٹیکسی میں چھوڑ دی پھر اس کے بعد میں نے ویب سائٹ پہ ویب سائٹ پر گئی اور اس کے بعد اولا ٹیکسی والی کو اولا ٹیکسی والے کو مطلب کانٹیکٹ کیا پھر اسے میں نے یہ بتایا کہ آپ کہ ٹیکسی میں میرا بیگ اور وہ فون چھوٹ گیا ہے اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ آپ سے معدبانہ التماس ہے کہ آپ اور امید بھی کرتی ہوں کہ آپ مجھے یہ پرس اور موبائل اس ایڈریس پہ چھوڑ جائیں جہاں آپ نے مجھے پہنچایا ہے امید ہے کہ آپ ضرور ایسا کریں گے